ہماری جو زبان اردو زبان بولی جاتی ہے ہندوستان میں ہندی زبان بھی بولی جاتی ہے لیکن اردو زبان بھی بولی جاتی ہے تو اردو زبان کا موازنہ کسی زبان سے ویسے کمپریزن ہے نہیں لیکن لوگ پھر بھی انگلش سے موازنہ کرتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے اس سے اچھی انگلش زبان ہے لیکن اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہے اور بہت آسان زبان ہے جو لوگ اردو پڑھتے ہیں اور جو تو اردو جانتے ہیں بولنا ان لوگوں کے لئے اردو بہت اچھی زبان ہے کیونکہ اردو کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے الفاظ میں کئی سارا معنی چھپے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں یوز کرتے ہیں اردو کی ایک خاص چیز ہوتی کہ اگر اردو میں آپ تلفظ کرتے ہیں اچھے انداز میں تو وہ اچھا ہوتا ہے